साढ़े उधमपुर इलाके च बक्ख बक्ख जाति ते बक्ख बक्ख धर्म दे लोग रौंह्दे न जि'यां हिंदू मुस्लिम सिक्ख इसाई

गुज्जर बक्करबाल ते गद्दी बी रौंह्दे न

इं'दे बक्ख बक्ख रैह्न सैह्न न ते बक्खरा बक्खरा इं'दा धर्म ऐ जि'यां हिंदू न ओह् मंदरै च जंदे न ते जि'यां सिक्ख न ओह् गुरुदुआरै जंदे न ते जि'यां इसाई न ओह् चर्च जंदे न ते मुस्लिम न जेह्ड़े ओह् मस्जिद जंदे न ते इं'दियां भाशां बी बक्ख बक्ख न जि'यां हिंदू न जेह्ड़े ओह् हिंदी बोलदे न ते जेह्ड़े डोगरे लोक न ओह् डोगरी बोलदे न ते जेह्ड़े जेह्ड़े सिक्ख न ओह् पंजाबी बोलदे न ते जेह्ड़े मुस्लिम लोग न हिंदी ते कदें अपनी होर भाशा बोलदे न जेह्ड़ी उं'दी भाशा होंदी ऐ

जेह्ड़े साढ़ा इसाई लोक न

हिंदी बी बोलदे न पंजाबी बी बोलदे न ते बिच डोगरी बी बोलदे न ते साढ़े उधमपुर इलाके च जेह्ड़े गद्दी गुज्जर बक्करवाल होंदे न ओह् जेह्ड़े गद्दी न

गद्दी बोल गद्दी भाशा बोलदे न ते जेह्ड़ी गुज्जर बक्करवाल न ओह् गोजरी भाशा बोलदे न ते एह् जेह्ड़े गद्दी बक्करवाल न एह् गर्मियें च जेह्ड़े न ओह् श्रीनगर जां परले प्हाड़े च चली जंदे न ते सर्दियें च उधमपुर आई जंदे न ते बड़े सारे गद्दी लोग जां गुज्जरी लोक जो गुज्जरी भाशा बोलदे न ओह् जेह्ड़े न उं'दे निक्के कशा लेइयै निक्का ते बड्डे कशा लेइयै बड्डा ओह् गोजरी गै बोलदे न ते गद्दी लोग न जेह्ड़े ओह् गद्दी भाशा गै बोलदे न ते साढ़े उधमपुर च जेहड़े डोगरे लोक न ओह् डोगरी बोलदे न

डोगरी उ'नें गी अच्छी लगदी ऐ ते जेह्ड़े डोगरे लोक न ओह् हिंदी नेईं बोलदे न जि'यां साढ़े घार साढ़े अपने बजुर्ग न जेह्ड़े साढ़े दादी दादा जां साढ़े मम्मी पापा ओह् डोगरी गै बोलदे न ते उ'नें गी डोगरी बोलना अच्छा लगदा ऐ

साढ़े जेह्ड़ा कल्चर ऐ डोगरा कल्चर ऐ जेह्ड़ा

मता गै शैल ऐ ते सारें दे अपने अपने कल्चर न सारें गै सारें दे अपना अपना रैह्न सैह्न ऐ सारेंं दी अपनी अपनी भाशा ऐ सारें दा अपना अपना बोलने दा तरीका ऐ ते सारे अपने अपने धर्म गी अच्छी तरहां कन्नै मन्नदे न ते जेह्ड़े जेह्ड़े साढ़े जेह्ड़े साढ़े डोगरे लोग न ओह् अपनी डोगरी गी अपनी मदर टंग आखदे न जां फ्ही मां दे मां दी बोलदे न ते एह् साढ़ी डोगरी भाशा ऐ जेह्ड़ी असें गी बड़ी शैल लगदी